हा मां पंहिंजे घर में अमर उजाला जो अख़बारु हणाईंदो आहियां मूंखे उनजो थोरो सो वणंदो आहे पहिरीं दैनिक जागरण बि ईंदो हुयो कुझु समय ताईं दैनिक जागरण हणायो हुयो और कुझु समय ताईं सहारा वारो बि ईंदो हुयो ॿिया बि पेपर त तमामु आहिनि लेकिन छो की हाणे मूंखे अलाए छो अमर उजाला जा ई जेका आहिनि न्यूज़ वणंदी आहे त इन लाइ मां पंहिंजे घर में अमर उजाला जो हीअ अख़बारु हणाईंदो आहियां त मां छा पत उनसां ई मां सुबुह जो उथी करे उनमां ई सॼो जेको बि हाल चाल हुंदो आहे मिली वेंदो आहे ऐं ॿियनि अख़बारुनि खां हिनजो मूंखे थोरो सो सही लगंदो आहे त इन वज़ह सां मां पहिरीं दैनिक जागरण ऐं जेको सहारा हणईंदो हुयुमि हो सभु पेपर बंदि करे करे मां अमर उजाला हणायो टीवी में बि मूंखे आज तक थियो ए बी न्यूज़ थियो हे ही सभु चेनल ज्यादा वणंदा आहिनि उन्हनि खे मां ज्यादा ॾिसण पसंदि कंदो आहियां ॿियनि खे मां ॾाढो घटि पसंदि कंदो आहियां